हैलो एमेजॉन कस्टमर केयर सां था ॻाल्हायो तव्हां हा मां न हिकु ड्रेस परचेस कई हुई तव्हांखां ऑनलाइन मां वॾो साइज घुरायो हुयो तव्हां नंढो साइज मोकिले छॾियो आहे मूंखे हा लेकिन उन नंढो साइज छो मोकिलियो अथव तव्हां ऐं मूंखे अर्जेंट खपंदी हुई ड्रेस हाणे अॼु लाइ हे अॼु पाइणी हुई मूंखे त ग़लति ग़लति कीअं था मोकिले छॾियो तव्हां तव्हां ॾिसंदा न आयो छा ऑडर छा आयो तव्हांखे ग़लति ऑडर मोकिलींदा आयो तव्हां और उन में न रिटर्न थो अचे ऑपशन न रिप्लेस थो अचे ऑपशन कीअं कंदमि मां हाणे रिटर्न या रिप्लेस कीअं थींदो ईअं मुंहिंजी कंप्लेंट लिखो तव्हां और उन खे रिजॉल्व कयो जल्दी खां जल्दी मूंखे अॼु ई खपे सभु सामानु न ईअं न थींदो आहे तव्हांखे ॾिसी करे मोकिलणु खपे न न त पंहिंजे मैनेजर सां ॻाल्हायो ॻाल्हारायो मुंहिंजी हा मां तव्हांजे मैनेजर सां ॻाल्हाईंदमि छा परेशानी आहे एॾो वॾो ब्रैंड आहे तव्हांजो तव्हां ईअं कंदा आहियो ग्राहकनि सां हीअं कंदा आहियो तव्हां ख़राबु कंदा आहियो कमु अर्जेंसी में तव्हां असां कुझु घुरायूं था और तव्हां ग़लति था मोकिलियो असांखे न न सॉरी वॉरी कुझु न मूंखे त अॼु ई ड्रेस खपे मां छा कयां हाणे मूंखे हो ॿुधायो तव्हां छा सॉल्यूशन आहे हुन जो त ॿी कीअं परचेज कयां और हे कीअं थींदी वापसी मुंहिंजा त पैसा ख़राबु थी विया नी कॾहिं वापसि खणंदो तव्हां रिटर्न विधो हिन जो तव्हां कॾहिं ईंदो तव्हांजो एग्जीक्यूटिव खणणु ठीकु आहे सुभाणे अची वेंदो पको पैसा रिटर्न थी वेंदा मुंहिंजा

न ईअं थोरी करणु खपे तव्हांखे असां तव्हांजा वैल्यूबल कस्टमर आहियूं असां सभु सामानु इतां ई घुराईंदा आहियूं ईअं कीअं था कयो तव्हां हे सही न आहे न असां वरी बंदि करे छॾियूं एमेजॉन यूज करणु न हे त ग़लति थी आहे ग़लति ॻाल्हि आहे न की एमेजॉन असां यूज था कयऊं और तव्हां ईअं था कयो असां ॿिए सभिनि खे बि चऊं पंहिंजे पाड़े में और घर में सभिनि खे कोई ज़रूरत न आहे यूज करण जी ऐं ग़लति मोकिलींदा आहिनि हे सभु सामानु हलो ठीकु आहे हिन वरी लास्ट चांस था ॾियऊं असां तव्हांखे तव्हांजी मर्ज़ी आहे जीअं कयो हा जल्दी सां जल्दी हिन खे रिटर्न और मुंहिंजा पैसा वापसि कयो ठीकु आहे हा ओके ठीकु आहे थैंक्यू